اگر میں اپنے گاؤں میں گھر تعمیر کروں تو سب سے پہلے قدرتی عناصر کا خیال رکھوں گا جیسے کہ آب و ہوا درختوں اور جنگل و حیات کا تحفظ میں ماحول دوست تعمیراتی مواد استعمال کروں گا تاکہ قدرتی ماحول متاثر نہ ہو پانی کی دستیابی اور نقصان کے مؤثر نظام کو یقینی بناؤں گا ہوا کی آمد و رفت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کھڑکیاں اور دروازے کی ترتیب دوں گا میرے پیسے کی نوعیت کے مطابق گھر میں ایک دفتر یا کام کی جگہ مخصوص ہوگی کھاندانی کہ بزرگوں اور بچوں کی ضروریات کے مطابق علیحدہ کمرہ ہوں گے باورچی خانے کو کشیدہ اور روشنی بنانے کے کوشش کی جائے گی بیت الخانہ اور غسل خانہ صاف پانی کے فراہمی اور نقصان کے ساتھ جدید طرز پر ہوں گے ایک عبادت گاہ یعنی نماز پڑھنے کا علیحدہ اور پرسکون کمرہ رکھا جائے گا واستو پر روایتی طور طرز تعمیر کا بھی لحاظ رکھا جائے گا تاکہ گھر روحانی سکون دے میں گھر کا یوجنا کے تصویر سے بخوبی واقف ہوں جو کہ گھر کی روحانی اور سماجی اہلیت کا اجاگر کرتا ہے ہمارے گاؤں میں زیادہ تر گھر کچے یا نیم پکے ہوتے تھے لیکن اب تبدیلی آئی ہے حالیہ برسوں میں لوگوں نے سیمنٹ اور اینٹوں کے پکے گھر بنانے شروع کر دیے ہیں گھروں میں بجلی پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کا بہتر انتظام ہو رہا ہے کچھ گھروں میں سولر پینل بھی نصب کیے گئے تاکہ روانی کلب پر قابو پایا جا سکے تعلیم کے فروغ کے ساتھ گھروں میں کتابوں کی الماری اور مطالعہ گاہیں بھی بنائی جا رہی ہے نوجوان نسل موبائل اور انٹرنیٹ کے لیے مخصوص جگہ بناتی ہے